नानी खिन जा रहे थे और उसके बाद बार बार हम नानी के यहाँ जाते थे नानी खिन बहुत हमको पसंद था वहह भी बहुत दिन तक रहे हैं और उसके बाद मौसी खिन भी जा सकते हैं जाए हैं गए हैं वहाँ भी बहुत पसंद है मौसी खिन बराबर जाते थे दो तीन सहेली भी थी बहुत मन लगता था उसके बाद वहाँ भी जाते थे विद्यापति मंदिर वहाँ भी मेरी मौसी रहती हैं मौसी खिन जाते थे तो बहुत स्टेशन भी लग में है मंदिर भी बहुत अच्छा भोला बाबा का है तो मंदिर पर मैं शाम के शाम सवेरे भी शाम सुबह दोनों टाइम जाते थे बहुत अच्छा लगता था जाकर आधा घंटा एक घंटा बैठते थे मेरे सहेली भी वहाँ हो गया था बचपन को और फिर वैष्णो देवी भी हम बच्चे भी गए हुए हैं वहाँ भी रहे थे आठ दिन रहे हैं बहुत अच्छा रहा है लगता है वैष्णो देवी में उसके बाद समस्तीपुर भी बराबर बचपन को बा हम लोग गए हैं समस्तीपुर थालेश्वर स्थान बराबर जाते थे मम्मी से पैसा माँग कर चले जाते थे फिर भर दिन घूम के टहल कर चले आते थे और हम मौसी खिन भी मौली गाँव मुसरी घरी था उसके मौसी के अभिन बहुत दिन तक रहे हैं गए हैं रहे हैं वह भी सहेली बन गया सरब्दिपुर मेथी गाँव सरब्दिपुर पड़ता है और सरब्दिपुर में भोले बाबा का मंदिर है वहाँ शादी ब्याह सब भी होता है बहुत अच्छा होता है मेला ठेला बहुत लगता है उहाँ भी जाते थे वहाँ भी बहुत दिन से रहे हैं और मेल ठेला भी देखने जाते थे बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और हम मौसी के यहाँ भी बार बार भी जाते थे आते थे और समस्तीपुर भी जाते हैं कालेश्वर स्थान मेला देखने के लिए मंदिर है